हेलो केना खेती बाड़ी हूँ

ठण्डी गर्मी असर करबौ करैया फसलमे अच्छा तऽ दलहनमे कोन चीज कोन चीज ऊपजैया ई तऽ मसल्लामे भी तऽ ई सब फसल बढ़िआँ ऊपजैत हए ने तऽ अच्छा तऽ जे फसल जे ऊपजैत हए तऽ ओहिमे कथी कथी डालैत छियै आ अनाज जे ऊपजैत हए तऽ ओ केना ऊपजाबैत छी अनाजमे कोन कथी कथी ऊपजैया हँ एमहर बढ़िआँ फसल ऊपजैया ने अच्छा तऽ बढ़िआँ फसल होइया ने अच्छा ठीक हए तऽ